मध्य प्रदेश में रीति रिवाज़ और परम्पराएं हर जाति के अनुसार बटें हुए हैं प्रार्थना यह है कि हम पूजा कर कर भगवान से प्रार्थना करते हैं जैसे त्यौहार होता है है नवरात्र हो गया दीपावली हो गया होली हो गया और प्रसाद हम पूजा के पास सभी को वितरण करते हैं समारोह हम गरबा नवरात्री में दुर्गा जी कि पूजा के समय गरबा किया जाता है जो बहुत ही शुभ माना जाता है ये मध्य प्रदेश की बहुत ही अच्छी परंपराएं और तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश इसमें उज्जैन महाकालेश्वर जहाँ हमारे महाकाल महादेव विराजतम हैं यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है यहाँ पे कहते हैं जो भी मांगों पूरा होता है इसलिए मैं उज्जैन के महाकाल के दर्शन अवश्य ही करना चाहिए और जाके वहाँ प्रार्थना करनी चैहिए बहुत ही अच्छी जगह है रीति रिवाज़ बहुत अच्छे हैं मध्य प्रदेश के